आं हॅलो आरे फ्रानसीस रे आरे खंय रे खंय रे तूं नात मरे

आरे खंय रे तुजी जाग ना माग मरे हांव तुका कितको सोदीता मरे तूं दिसूंक ना म्हाका दिसूंक ना

फेस्ताक आमची शिरगोवची जात्रा बा आसता जात्रा बा आसता पळय रोकडी एक तीन चार दिसांनी वांगडाच आसता सोमती ती फाटोफाटूच आसता ती न्हय रे फाटोफाट आसता हय हय आं मागीर घालीया मरे हांव तूं तूं तूं चोण्या घालता मुरे हांव कितें करता मरे हांव खाजें पयली घाली पळय खाजें खाजें आतां लोक घालता ते खाज्यांचे मांड रे कितें ते सगळें सुकें सगळें तेलांतले काडले रे काडले की ते सगळें खांवचे सुद्दां ना आमचे कितें रे आमचे नांव आशिल्ले मरे पयलींचे लोक आमच्या फाटल्यान लायन लागना आसली रे आमच्या दुकानान तुका खबर आसा मरे फ्रानसीस मागीर हय घालूनी घालूनी लोक व्हरतले लोक खातले न्हय कोणाक जाय जाल्यार लोकांक खांवनी वयता वयता वयता पूण कितें ताका मरे मातशें मरे त्या सायडीक घालूंक लाय म्हणजे कळना त्या सायडीन लोक चर्चिन पायां पडून भायर सरले की लोकांक सोमतें घेवनी आनी वचूनी कळ्ळें हय कांतून सकाळी सात साडे सात म्हणल्यार जातलें रे तूं तूं येतलो व्हय म्हाका खबर आसा ती तेदुसां म्हाका फोन केल्लो तांणी म्हाका म्हणपा आरे खंय रे तूं हांवें म्हणले हांव आगांत आसा तुमी दिसूंक ना कोणूच दिसूंक ना तुमी म्हणले म्हाका म्हणटा यो आतां फेस्त येवपाचें जालें म्हणपाक लागलो मातशे तोंड दाखोवया म्हणपाक लागलो ओंपारी घालूंक जाय न्हय आतां म्हाका म्हणपाक लागलो बरे आं आशीश भोंवतां तुमचो शेजारी आं आं घालू घालू मरे ताका सायब सायबिणीचे ताका बरें काम मरे तें बरें काम करतां ताका फाटी घेवपाचे ना करूनी ताका बोरे काम ते देवाचे

चलतां चलतां रे कित्याक फुलां म्हणू त्या देवीक आमच्या मिलाग्रिक म्हणू फुलां तेल सगळे लोक घालतां न्हय ताजे आशीश तो सांगता घालतालो पळय दुकान ते सायडिकूच ताका घेवन बसूनी कळ्ळें तुका बरें बरें बरें बोरे फ्रानसिस बरें फ्रानसिस बरें देव बरें करूं एस एस बरें बरें आं